साढ़ा जेह्ड़ा ेेेेेेेेेेेेेेेेेएरिया ओह् इयां गै निक्का गै टाउन ऐ पर थोह्ड़ा ते उद्धर पराने लोक न पराने लोक जेह्ड़े न उ'नेंगी जादा फैशन दे बारै च ने्ईं पता की किश स्हाब दा फैशन चला दा ऐ अज्जकल ट्रैंड किस स्हाब ते उ'नेंगी सब कुछ नेईं पता एह्दे बारै च जेह्ड़ी हू'न अग्गै जनेरेशन आवा दी ऐ ते ओह् ऐ की स्कूल बगैरा कॉलेज बगैरा जंदे ते उं'दे सब्जैक्ट बी होंदे ते उ'नेंगी गी कुछ पता बी चलदा ऐ की फैशन बगैरा डिजाइनिंग केह् करदे कियां करदे केह् करदे केह् नेईं करदे उ'नेंगी सारा कुछ पता ऐ अजकल अजकल बच्चे बच्चे गी पता एह्दे बारै च फैशन दे बारै च ते कुड़ियां बगैरा अजकल फैशन दे बारै च समझदियां न ते उ'नेंगी सारा किश पता चलदा ते कन्नै कन्नै ओह् अपने घरैआह्लें गी बी दसदियां के एह् फैशन ते अज्जकल एह् ट्रेंड चला दा ऐ ते एह् डिजाइन करना अज्ज ते एह् ओह् सारा किश दसदियां अपने घरैआह्लें गी ते उ'नेंगी बी जादा पता चलदा ते साढ़े एरिया च हून इस दा बड़ा गै जादा होइयै दा एह् बड़ी जादा साढ़े एरिया च होआ दा फैशन दा डिजाइनिंग बगैरा दा क्योंकि सारे लोक गी ट्रैंड दा पता चलदा की जिस स्हाब दा ट्रैंड ते उस स्हाब दा ई ओह् ट्रैंड ओह् फैशन करदे न ते बड़ा गै शैल लगदा दिक्खियै एह् की एह् अजकल दे लोकें गी एह्दे बारै च पता ऐ साढ़े एरिया च बड़ा गै पता ऐ बाकी ते स्टेट कोला जादै साढ़े एरिया च इसदा पता ऐ बड़ा जादा हू'न पता चली गेदा फैशन दे बारै च डिजाइनिंग दे बारै च कि'यां डिजाइनिंग होंदी केह् फैशन ऐ कियां करदे केह् नेईं करदे ते सारा कुछ पता ऐ उ'नेंगी ते में इ'यै चाहन्नीं के एह्दा बढ़ावा होना चाहिदा साढ़े एरिया च एह्दे बारै च जादै कोला जादै लोकें गी पता चलना चाहिदा की अजकल फैशन दा केह् ओह् ऐ ते केह् होंदा फैशन दे बारै च बगैरा कुछ होई बी सकदा ते इम्प्रेशन केह् होग ते बंदा इं'या शैल लगदा इं'या दिक्खने गी ते इयै की एह् साढ़े एरिया च जादै कोला जादै ऐ इंफ्ल्युऐंस ऐ फैशन दा डिजाइनिंग दा